ویسے تو زندگی میں بہت سارے چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا ہے لیکن سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ جب کووڈ نائنٹین ہوا تھا تب معاشی حالات بہت کمزور ہو گئی تھی کیوںکہ میرے پاس کوئی جاب وغیرہ بھی نہیں تھا کر نے کے لیے تو میں نے اس میں زیادہ تر تر لوگوں سے مدد لی اور پھر میں نے اپنا خود کا کاروبار بھی شروع کر دیا جیسے کہ ترکاری وغیرہ بیچنے کا ویسا کارو بار